हम कई जगह घूमने गए हैं अब घूमने बदे के याद कर रहे हैं कि अयोध्या मंदिर घूमने चले जाएँगे याद में जब बसे हैं तब कभी भी चले जाएँगे राम मंदिर बन गया है बैठ गया है सीता मैया सत्कर्म दर्शन वही खिन से करके आएँगे घूम कर एक धियाँ वह मंदिर देख ले अयोध्या वृंदावन जहाँ जहाँ की मथुरा बा हमारे चले घूमने बजे के बहुत सोच लगाए हैं कहीं भी घूमने के इरादा में जब घर से निकलने लगे तो घूमने चले जाएँगे वहाँ फैलाएँगे तो वहाँ में रह जानेंगे और न वहाँ फैलाएँगे जब की व्रिन्दावन के तरह आपन शरीर ले कर चल निकल जाएँगे तो सब तरह के दर्शन करके आ जाएँगे लौट कर और जब नहीं आएँगे भाई दस दिन पंद्रह दिन अपन घूमने अपन निकल जाएँगे घूमने यह सब देवी देवता के दर्शन करने जे मईहर देवी भी जा कर ह मईहर देवी चली जाना वहाँ ठीयन बरसुरण देवी भी डैला में हम दर्शन करके आ जाएगे और चली गए वहाँ खिन घूमने बदे डाइलो भी घूम आए सीनापतरी भी घूम आए सब तर घूमने पंचकोश कर भी ही एदा पारी हम चल गए सब औरत कहें की चलो पंचकोश कर लो एदा पारी तोहार अंतिम ह सब लड़की लड़का से शादी करके खाली हो गया है चलो तुम दर्शन कर लो पंचकोश करके वहाँ घूम आए अब कहीं नहीं अब जहाँ जहाँ मूड करेंगे तहाँ तहाँ चली जाएँगे